म्हाका कार घेवन भोंवपाक चड आवडटा खंय वयता तो जागो सुंदर दिसपाक जाय हो थंय म्हाका सगळी सुख सय मेळपाक जाय अशें ना म्हाका वता थंय जाग्यार म्हाज्या अवती भोंवती शांती जाय सद्याक म्हाका ले लदाक वचपाक जाय म्हाजी स्वताची गाडी घेवन हें म्हाजें सप्न आसा